مددگار ایپس میں گوگل میپس اور گوگل ٹرانسلیٹ میں سب سے زیادہ یوز کرتا ہوں گوگل میپس کے وجہ سے مجھے راستے ڈھونڈنے میں کافی آسانی ہوتی ہے اور مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے گھر کے باہر نکلنے میں کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ کہاں جانا ہے گوگل میپس کے ذریعے کافی سہولت ہوتی ہے اور دوسرا ایپ میں بہت ڈیلی یوز کرتا ہوں وہ ہے گوگل ٹرانسلیٹ جس کی مدد سے کافی مدد ملتی ہے مجھے کہ کوئی بھی بھاشا کوئی بھی بھاشا جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ آپ گوگل ٹرانسلیٹ پر ڈالیے تو آپ کو اس کا فوراً ریزلٹ مل جاتا ہے وہ مجھے دو ایپ بہت زیادہ بہتر لگتے ہیں میں انہیں روزانہ استعمال کرتا ہوں